मी सर्दियें दा मौसम बड़ा पसंद ऐ सर्दियें बर्फ दिक्खने गी अलग मज़ा ऐ किश्तबाड़ आह्ली साइड जाओ इन्ना सोह्ना प्हाड़ ऐ उत्थें बर्फ पौंदी सिनथनटाप होई गेआ साढ़ा कश्मीर होई गेआ होर सर्दियें टाइम अस मक्की खाने दा अलग मज़ा ऐ चाह् शाह् पिओ ओह् जो मज़ा साढ़ै लाकै नी ऐ ओह् ठंडै लाकै बड़ा मज़ा ऐ